पहले अब में बहुत बदलाव हो गया है पहले हम लिखते थे तो कापी और कलम थी जो भी लिखते थे कापी और कलम से ही लिखते थे यहाँ तक कि हमें हिसाब करना होता था तो भी वो भी हम कॉपी और कलम से लिखकर के हिसाब करते थे और कचहरी में भी अगर जाते थे तो कचहरी में भी लिखना ही पड़ता था लिख करके ही करते थे रजिस्ट्री हुई रजिस्ट्री में भी हाथ से लिखना पड़ता है कोर्ट ने कचहरी में लिखने के सिवा कापी और कलम से लिखते थे इसी से करते थे अभी तो बहुत बदलाव हो गया अभी तो मोबाइल आ गया लोग जैसे हम आवाज़ भी कर रहे हैं तो मोबाइल में टेप कर ले रहे हैं और लिखना हुआ तो मोबाइल में टेप कर ले रहे हैं जैसे जोड़ना हुआ कोई चीज जोड़ रहे हैं तो उसको मोबाइल में टेप कर रहे हैं और इससे इससे भी बेटर कर लिए इससे भी बढ़िया टेक्निक समय आ गया कि लैपटॉप आ गया लैपटॉप पूरा कर ले रहें हैं लैपटॉप से वो अपना लिखाई भी कर ले रहे हैं टेप कर ले रहे हैं कोर्ट कचहरी का काम यहाँ तक की ऑनलाइन कर ले रहे हैं ऑनलाइन कर के ही सब सारे काम करते हैं और पहले के अपेक्षा तो अब में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और कलम कॉपी तो बहुत कम ही लोग यूज़ कर रहे हैं अब अक्सर करके अपना लैपटॉप और अपना मोबाइल इसी से जोड़ घटाना बढ़ाना लेना देना यहाँ तक कि पैसे निकालने के लिए हमको जाना पड़ता था बैंक बैंक जाते थे तो वहाँ फॉर्म भरते थे फॉर्म भरने के बाद फिर उनको जमा करते थे जमा करके फिर पैसा निकलता था पैसा गिनते थे फिर आते थे अभी वो नियम नहीं है अभी तो ऐसा नियम हो गया कि अभी अंगूठा लगाओ जाकर के कहें अंगूठा लगाओ अंगूठा लगाया लगा दिया आधार नंबर दे दिया आपका पैसा निकल गया ये ये सारी सुविधाएँ हो गई और इससे भी बड़ी सुविधा मोबाइल में हो गई क्या मोबाइल से ही पैसा बैठे बैठे घर से ट्रांसफर कर देते थे कर देते हैं और लेनदेन सारा मोबाइल से हो रहा है कहीं सामान हमको खरीदना हुआ तो भी मोबाइल है मोबाइल से गूगल चलाते हैं क्या करते हैं ये सब हो गया है अभी बहुत सारे सिस्टम बदल गए हैं मोबाइल से ही सारे काम हो जाते हैं पैसे का लेनदेन मोबाइल से हो रहा है और लेनदेन लेखा जोखा सब मोबाइल से हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे भी बोल रहा है तो लैपटॉप में हो जा रहा है लैपटॉप से सब कुछ कर ले रहे हैं